हँ हेलो माँछके पहिले छोटकी माछ रहै छै ओकरा आनै छियै फेर पोखरिमे दै छियै आ तकरबाद फेरो रोज रोज कऽ जे छै से ओकरा दाना दैत रहैत छियै तहिकेबाद जिन्दा रहै दाना कनिक जे भात सब भेल चावल सब भेल से सब दैत रहैत छियै मतलब माँछ जिन्दा रहै ओहिसँ फेरो माँछ जे मतलब पैघ होइत छै तऽ ओकरा फेर बजारमे बेचैत छियै रोहु माँछ जे छै से अहाँके दै छियै एक सए बीस रूपैए किलो आ फेर बिगहट दै छियै तीन सए रूपैए फेर नैनी माँछ सब जे यऽ से सब दै छियै एक सए अस्सी टके किलो अहाँ कोन माँछ लै लऽ चाहैत छियै हम देब रोहु माँछ दू सए रूपैए एहिमे कम सम नहि होएत एहिमे कम सम नहि होएत से अहाँ अपन बिचारि कऽ कहु हमरा अहाँ आओर दोसर जे छै से अहाँ माँगुर लेब तऽ अहाँके ईहो साढ़े तीन सए रूपए तऽ अहाँके ओहिमे हम बीस टका जे छै छोड़ि देब आओर तेसर छै नैनी कहलहुँ तऽ नैनी छै एक सए दश टके किलो तऽ अहाँके ओहिमे अहाँके ओहिमे नहि छूटत टूटत ओहिमे अहाँके हम पैसा नहि छोड़ब हँ हँ कि करबै हमरो सबके त अथी की करबै हमरो सबके तऽ पेट पालनाइ छै करै पड़ैत छै नहि करबै तऽ फेर घर चलतै केना घरके चलबैके लेल करै पड़ैत छै ईसब की करतै लोकसब नहि जो अथी करतै तऽ केना कऽ अथी होयतै विकास केना होयतै जब माँछ नहि बेचतै तऽ केना होयतै एनाहिये रेट छै अहाँ जे लै लऽ चाहैत छियै से कहु अहाँके हम इहए दश पाँच टका छोड़ि देब ओहिमे माँछोके लेल अहाँ बिचारे करबै लोक एतेक सोचै समझै नहि छै सीधा लोक लऽ लै छै एतेक लोक बिचार नहि करैत छै अहाँके हम कहलहुँ ने पाँच दश टका छोड़ि देब अहाँ लए लिअ माँछ हम रोहु माँछ एक सए अस्सीए रूपए लगा दै छी बीस टका अहाँके हम छोड़ि दै छी की लेबै अच्छा तऽ रोहु लेब तऽ लिअ अहाँके हम एक सए अस्सीए रुपआ लगाए दै छी बीस टका हम अहाँके छोड़ि दै छी ओहिमे कि करबै हमरोसबके तऽ अथिए केनाइ छै ने एनाही जे लोकके पाँच टका दश टका छोड़ैत रहबै तऽ पूरा हमरा भठिए बैस जेतै फेर हमरा आगा चलेनाइ छै ने फेर माँछके अनबै फेर पैघ करबै मेहनत लगैत छै तहिमे ने